میری ہر وقت كی پسندیدہ تركیب صاف صفائی كے ساتھ كھانے كو بنانا اور اپنے روایتی پكوانوں كو بہت ہی اچھے طریقے سے بنا كر پكا كر پیش كرنا ہے اور اس كے لیے چاہے جتنی بھی محنت كرنی پڑے تو پھر اسے دل سے كرنا ہی یہ میرا پسندیدہ تركیب ہے كیوں كہ اگر اس كے لیے آج كل جیسے مشینوں كے لیے لوگ بندھ گئے ہیں تو ضروری نہیں ہے كہ ہم مشینوں كا ہی استعمال كر كے سارے اشیا كو سارے پكوانوں كو تیار كریں كچھ چیزوں كا ذائقہ پتھر كے سل پر پیسنے كے بعد كئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جس كی وجہ سے ان كے ذائقے میں بے انتہا جو ہے لطف اندوز كے ساتھ كھانے كا مزہ آتا ہے اور اس طرح سے اگر یہ تركیب استعمال كریں تو ہم اپنے پكوانوں كو بہتر بنا سكتے ہیں